म्हाजो सगळ्यांत पसंदिता खेळ म्हणटात तो फुटबॉल आणी तेच्या फाटल्यान क्रिकेट पूण चडसो चडसो तरी हांव फुटबॉलाचेंच पयता आणी म्हाका जशें हांव सोशियल मिडिया यूज करतां म्हणल्यार चडसो इन्स्टग्राम यूज करतां सो खेळाचे रिलेटीड जी न्यूज आसा ती म्हाका चडशी इन्स्टाग्रामावयल्यानूच पयता हांव ना जाल्यार मॅच बीन पयतां मॅच पोवपाचें आसा जाल्यार एक तर हांव डायरेक्ट टिवीवयल्यान पयतां ना जाल्यार जर घराकडेन ना त्या टायमार मॅच चालू आसा आनी हांव घराकडेन ना जाल्यार मागीर हांव मोबायलाचेर जे अॅप्स आसा जसो की टाटा प्ले ना जाल्यार जीओ सिनेमा सो तसो तेंचेर कितें पयतां पूण चडशी तरी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स रिलेटीड जी न्यूज आसा ती हांव हेजेर सोशियल मिडिया वयल्यानूच पळयतां आनी ताजे वयल्यानूय म्हणल्यार खूब बरें पडटा कारण एक बारीकश्या समरींत तुका कळटा की कशें कितें जाल्लें आसा नाजाल्यार केन्नाय न्यूजपेपराचेरूय पळयता पूण खूब कमी प्रमाणांत चडशी तरी एक तर कशें जशें गुगलाची नॉटिफिकेशन येतात की असो असो स्पोर्ट्स इव्हेंट आसा त्या स्पोर्ट्स इव्हेंटाक कितें जाल्लें आसा कसो कितें ताचो निकाल येल्लो आसा सो तेचे बाबतींत हांव सगळें तशेंच पळयतां हांव चडसो तरी मोबायलाचेरूच पळयता सगळें आनी गेमी सुद्दां आता कितें आसा चडसो हांव फुटबॉल फोलो करता आनी फुटबॉल फोलो करतां म्हणल्यार थोडें फावट अशें जाता की त्यो मॅची लेट आसता रातच्या टायमार आसता आनी त्यो मागीर पळयतलो जाल्यारूय खूब वेळ सुद्दां रातचो जागो रावचो पडटा सो तें सदांच कांय जायना सो त्या खातीर मागीर दुसऱ्या दिसा एक तर हायलायट पळोवची पडटा यूट्यूबावयल्यान बीन ना जाल्यार टीवीर जर दाखयलें जाल्यार टीवीर पळयतां ना जाल्यार फक्त कसो कितें ताचो स्कॉर कार्ड आसा कशें कितें खंयच्या प्लेयरान कशें कितें पफोर्म केलो तेंच पळयता आनी बरें पडटा म्हणल्यार अशें न्यूजाचेर अप टू डॅट रावपाक चडशें तरी इन्स्टाग्राम खूब हॅल्प करता कसो की अशेच स्पोर्ट्साची न्यूज कव्हर करपाक ना जाल्यार दुसऱ्यो दुसऱ्यो पॅजी आसा फेसबूक आसा फेसबुका वयल्यानूय कळटा की खंय कितें स्पोर्ट्स इव्हेंट घडला तेतूंत कसो कितें कोण जिखलेलो आसा कोणें कसो कितें नवो रिकॉर्ड केल्सो आसा सगळें तरी अशें सोशियल मिडिया वयल्यान तरी खूब कितें कळटा अशें